जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने अपने परिवारों की या अपनी कुछ ऐसी परम्पराएँ होती हैं जो सांस्कृतिक रूप से बहुत समय से चली आ रही हैं नई पीढ़ियाँ हैं वो पुरानी पीढ़ियों से देखकर उन्हें हूबहू अपने जीवन में अपने त्यौहारों में अपने विवाह आदि कार्यक्रमों में संजोए हुए हैं और ये परम्पराएँ मानवता और एक जीवनशैली के लिए वरदान भी साबित होती हैं और कई परम्पराएँ जो मानवता के विपरीत होती हैं वे अभिशाप भी शाबित हं साबित होती हैं तो हमारे घरों में भी एक परम्परा है विवाह के समय कि विवाह से पहले बुधवार या रविवार को एक शादी के अलावा जो अदर कास्ट में शादियाँ होती हैं उनके उन से अलग बुधवार या रविवार को एक अलग से कार्यक्रम किया जाता है अलग से एक विधि की जाती है जिसे राजराजेश्वरी पूजन के नाम से जानते हैं तो यह हमारे घरों में बहुत पहले से एक प्रचलित एक परम्परा है जिसे हम राजराजेश्वरी पूजन कहते हैं यह और अलग दूसरी अदर कास्ट की शादियों से अलग है तो यह हमारी एक सांस्कृतिक परम्परा है जो मैंने आपके साथ साझा किया